हैलो ओला सर्विसिस मां उल्हास नगर मां तो ॻाल्हायां ऐं मूंखे पंहिंजे सोटु लाइ हिकिड़ी कैब बुक करिणी आहे उहो पुणे में रहंदो आहे ऐं टेंथ जुलाई सुबुह जो ॾह बजे हुनखे पुणे मां उल्हास नगर ट्रेवल करिणो आहे ऐं त मां हूअंई इंक्वायरी करण लाइ कॉल कयो कै हुनजो रूट हूंदुस वाया ओल्ड मुंबई मुंबई पुणे हाईवे ऐं मूंखे हुनजी प्राइज़ खपे हिन ट्रेवल जी प्राइज़ घणी हूंदी ऐं हुन जी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हुनजो कॉन्टैक्ट नंबर आहे नाइन थ्री सेवन ज़ीरो वन फाइव फोर ज़ीरो नाइन ज़ीरो मां वेट कंदुसि तव्हांजे रिप्लाई लाइ थैंकयू